हैलो सर जी नमस्ते ठीक ठाक अच्छा आवा दे आवा दे स्कूलै अच्छा सर में आवा ने हां ते बस में बी पुज्जी ना थोह्ड़े चिरे तकर अच्छा केह् टाइम ऐ भला अच्छा अच्छा हां ते पता में सुनेआ हा में बी महां चलो पुच्छी लैन्ना सर होरें गी पैह्ले फ्ही में तुसेंगी पुच्छी लैन्ना ते पैह्ले मैं लग्गा हा पैह्ले में प्राइवेट स्कूल लग्गा हा ते हून गोरमैंट च लग्गी गेआ गोरमैंटे च नंबर आई गेआ हां चलो नेईं बी पता होग कोई तां स्कूल आइयै पुच्छी लैगे तुसेंगी जो बी ऐ ठीक ऐ नी

हां जी हां जी हां जी सर बिलकुल सर कोई नी जेह्का नेईं पता लग्गग ओह्दा तुसेंगी पुच्छी लैगे सर कोई नी ठीक ऐ ठीक ऐ सर तां फिर आओ तुस बी ते शुक्रिया थैंक यू आओ आओ फ्ही खरी